साढ़े हिन्दू तेहारें दे बिच्च साढ़े हिन्दू तेहार बड़े शैल तेहार होंदे न एह्दे बिच्च अस जि'यां रक्खड़ी दा तेहार होई गेआ रक्खड़ी दा तेहारै तेहार होऐ तां इ'यां कुड़ियां प्योकै जंदियां अपने भ्राएं कन्नै मिलन जंदियां मां प्यो कन्नै मिलन जंदियां ब्हान्ने कन्नै रक्खड़ी दा तेहार होंदा बड़े खुश होंदे भ्राऽ बी दिखदे साढ़ियां भैनां आवा दियां न दिक्खा दे होंदे न जेल्लै अस जन्नें तां बड़े खुश होंदे ओह् अस अपने भ्राएं गी रक्खड़ी पान्नें समान बनाइयै किश घरा दा लेई जन्नें पैह्लें पैह्लें ते सारे इ'यां करदे हे घरा दा भठोरू बनाइयै लेई जाने खाने सब्जियां बनाइयै लेई जानियां भ्राएं गी केह् पसिंद ऐ केह्ड़ी चीज पसिंद ऐ अपने भ्राएं आस्तै ओह् लेनी शैल चीजां लेनियां ते साढ़े भ्राऽ खुश होङन खाङन ते कन्नै भ्राऽ अस बेहियै सारे जनें जेल्लै मिलने जुलने बड़ा मन खुश होंदा उसलै कि सारे परोआर किट्ठा होइयै बौंह्दे सारियां अपने ताएं चाचें दियां भैनां बी सारियां आई दियां होंदियां सारे ताएं चाचें दे भ्राऽ बी किट्ठे होंदे बैठे दे किट्ठे बेहियै तेहार करनें रक्खड़ी दा तेहार अ शैल रक्खड़ियां पान्नें मठेआइयां लेन्नें जेह्ड़े भ्राएं गी पसिंद होऐ जेह्ड़ी अस आखने ना जेह्ड़ी साढ़ा भ्राऽ जेह्ड़ा मठेआई खाग असें उ'ऐ लेनी उ'ऐ लेन्नें ते भ्राऽ बड़े खुश होंदे भ्राऽ आखदे एह् भैने इन्ना खर्चा कैस्सी करी आइयां तुस रक्खड़ी दा तेहार होई गेआ टिक्का होंदा जि'यां देआली दा तेहार होंदा देआली अपने घरैं अस किन्ना साफ सफाइयां करनें साढ़े घर लक्ष्मी आए साढ़ै घर बरकत बाद्धा होऐ ओह्दे बरकत बाद्धा पवै ओह्दे आस्तै अस घरै दियां सारै पैह्लें कपड़े शपड़े धोई धाइयै साफ सफाइयां अपने अन्दर शैल शैल चीजां लेऔन्नें बजार जन्नें एह् लेना एह् लेना घरे गी शैल लाइटां लेऔन्नें भगवान दियां लक्ष्मी माता दियां मूर्तियां गणेश भगवान दियां जेह्ड़ा असें गी मतलब शैल लग्गै शैल लेऔन्नें भांडे खरीदन चली जन्नें भला देआली गी लोग आखदे पंत भला ओ दे देआली गी शैल भांडा खरीदे दा होऐ तां बरकत होंदी भांडा जरूर लेऔना चाहिदा देआली गी लैन्नें इ'यै जिस दिन धन तेरस होंदा देआली कोला इक दिन पैह्लें उस दिन आखदे अहें घर कोई सुन्ना चांदी दी कोई चीज आह्ननी जां बर्तन आह्नना ते अस भांडे आह्नने भांडे लेआह्नने भला शैल शुभ होंदे देआली गी मठेआइयां आह्नने शैल शैल चीजां बनान्नें शैल लक्ष्मी माता गी भोग लोआन्नें देआली दा तेहार बी बड़ा शैल बनान्नें लोह्ड़ी दा इ'यां लोह्ड़ी ते साढ़े हिन्दू च लोह्ड़ी दा तेहार ऐ लोह्ड़ी ते अस इ'यां गै खुशियें कन्नै तेहार बनान्नें एह् होंदा भला मेवे दा तेहार होंदा लोह्ड़ी दा शैल घर अपनै तरचौली बनान्नें अर्घ दिन्नें शैल शैल चीजां मंगोआन्नें भठोरू बनान्नें सब्जियां शैल बनानियां सारे परिवार किट्ठा होइयै अर्घ देना मतलब लोह्ड़ी दा तेहार बी बड़ा शैल हिरण औंदे घरैं घरैं पैह्लें पैह्लें औंदे होंदे हे गान बजान करदे हे बड़ा शैल ते हून अजकल्ल ओह्कड़ी परंपरा रेह् दी निं अजकल्ल लोह्ड़ी गै निं कोई खेढदा एह् ऐ भाई ंतेहार मनाई लैन्नें खुशी कन्नै शैल शैल चीजां बनान्ने परोआर बेहियै खुशी कन्नै करनें इ'यां साढ़ा करवाचौथी दा तेहार ते सारें कोला शैल साढ़ा जनानियें दा तेहार ऐ अपने बंदे आस्तै बर्त रक्खनें जेल्लै बर्त रक्खनें अस ते उं'दी लम्मी आयु आस्तै बरंत रक्खनें ते जनानियां आखदियां कन्नै असें शैल सुच्चे सूट सेआने नमें नमें सूट सेआनियां शैल मेकअप दा समान लैना हट्टियें जाना शैल समान लैना अ मैंह्गा मैंह्गा समान लैना भला साढ़े पति दा बर्त ऐ एह् असें रक्खना सारे चाऽ पूरे करने मतलब करवाचौथी दा तेहार बी शैल चीजां बनानियां ते अपनी सस्सु मां गी शैल सूट लेऔना उं'दे आस्तै चप्पलां लेऔनियां शैल समान सारा पाना मेवे शेवा सब किश पाइयै ते उ'नेंगी अस दिन्नियां दिन्नें बेआ किन्ना शैल होंदा आखदे बेआ देना सस्सु मां गी ते बड़ा शैल होंदा एह् भला एह् बेआ जेह्ड़ा एह् नुहें दे नुहें देना सस्सें गी खुश करना ते सस्स मामां बी अशीर्वाद दिंदियां भला बच्चेओ तुस सदा सोहागनां र'वो पुत्तर साढ़े ठीक ठाक रौह्न इ'यां शैल भरी भरी सानूं ओह् दिंदियां अशीर्वाद करवाचौथी दा बर्त सारें कोला शैल फ्ही जनानियें दे बर्त एह् भुग्गे दा बर्त रखदियां एह् पुत्तरें दा बर्त होंदा संकट चौथ दा उस बर्तै च नां पानी पीना सा सवेरै उट्ठियै जे चार बजे कोई पानी पी लेआ पी लेआ फ्ही ओह्दे बाद ना चार बजे दे बाद उट्ठियै पानी निं पीना एह् संकट चौथ होंदी ऐ अर्घ देइयै ते फ्ही भुग्गा बनाना तिल कुट्टने बिच्च गुड़ पाना गुड़ पाइयै मेवा शेवा पाइयै भुग्गा कुट्टना फ्ही ओह् रो गणेश भगवान दे चार लड्डू बनाने ओह् भगवान गणेश भगवान गी भोग लोआना अपने पुत्तरें दा बर्त पुत्तरें दी लम्मी आयु आस्तै उं'दे कारोबार आस्तै बच्चें दी सलामती आस्तै एह् बर्त भुग्गे दा बर्त बी बड़ा मतलब साढ़े हिन्हू तेहार च सारे तेहार बड़े शैल न भुग्गे दा बर्त आई गेआ फ्ही एह् हैं देआली लोह्ड़ी करवाचौथ अहें सारे बर्त मतलब बड़े शैल सारे तेहार साढ़े हिन्दू धर्म च बड़े शैल अस शैल धूम धाम कन्नै मनानें ते एह् साढ़े तेहार जेह्ड़े न हिन्दू धर्म दे बिच्च एह् मनाने बी चाहिदे एह् अस आप्पै जेल्लै इक तेहार मनाने आखदे सुक्खा सांदे सानूं दूआ तेहार बी भगवान सानूं सुक्खै सांदे हिन्दू तेहार दे जेह्ड़े सारे तेहार बड़े शैल न ते बड़ी खुशी होंदी जेल्लै मनाने ते कन्नै भगवान सानूं मते मते अशीर्बाद दिंदे साढ़े हिन्दू तेहार दे सारे गै जेह्ड़े तेहार न सारे गै बड़े शैल न भुग्गे दा बर्त लोह्ड़ी बच्छ दुआह् मनान्नें बच्छदुआ अस आखने होन्नें कट्टू बच्छू बनान्नें रुट्ट बनान्नें अपने बच्चें दे नांऽ दे सारे दे सस्सें दे घरें दे जेह्ड़े जिन्ने बी मैम्बर होंदे सारें देंं रुट्ट बनाना फ्ही एह् कट्टू बच्छू बनाने एह् डंगरै आस्तै बी जेह्ड़ा एह् अपनै घर गवां शवां डंगर जेह्ड़े रक्खे दे होंदे डंगरें दा बास्तै जेह्ड़ा बच्छदुआह् ऐ बड़ी शैल ऐ बच्छ दुआह् माल्लै मनुक्खै दी जेल्लै बर्त रक्खियै दुआह् पूजियै औन्नें ते आखनें ए बच्छदुआही कास्ती दे दूए दिन एह् बर्त औंदा ते बच्छदुआहिये साढ़े माल्ले दी शैल मलतब साढ़े माल्ले दी रक्खेआ करेआं साढ़े बच्चें दी रक्खेआ करेआं ए बच्छदुआही बच्छदुआह् दा बर्त बड़ा शैल होंदा जनमाश्टमी औंदी कृश्ण भगवान दा केड्डा तेहार ऐ जनमाश्टमी दा जनमाश्टमी अस सारे मतलब पींह्गां पान्नें झूटनें कृश्ण भगवान गी झूटा दिन्नें लड्डू गोपाल गी पंघूड़ै बठान्नें सारे मतलब एह् जेह्ड़ा ऐ लड्ड एह्दा करवा ओह्दा ठौगरें दा बर्त आखनें कन्नै जनमाश्टमी कन्नै ठौगरें दा बर्त ठोगरें गी झूठा लगदा इस दिन कन्नै आखदे भला परानी मान्यता ही इस दिन पींह्गा पर झूटा लैना ते सिद्धा सुर्गा गी जंदा ते पींह्ग बी पान्नें पैह्लें ते पांदे होंदे हे लोक अजकल्ल लोक इ'यां करदे बो पिछलियां परंपरां जेह्ड़ियां एह् रक्खनियां चाहि दियां बरकरार हून बी पींह्गां पाइयै झूटे लैने चाहिदे लड्डू गोपाल गी झूटा देना ठौगर भगवान गी झूटा देना मतलब एह् ठौगरें दा बर्त बी बड़ा शैल तेहार ऐ साढ़े हिन्दू तेहार दे सारे टिक्का लोह्ड़ी रक्खड़ी टिक्के गी टिक्के ई भी अस इ'यां देआली दे दुए दिन टिक्का औंदा फिर भाई दूज औंदी ते बीर बीर दूजेआ गी अस जन्नें प्योकै ते भ्राएं गी टिक्का लोआन्ने उइ'यां गै जि'यां अस रक्खड़ी दा करने इ'यां तेहार मठेआइयां लेई जन्नें भ्राएं आस्तै भठोरू पकाइयै लेई जन्नें भ्राऽ खुश होंदे सारे परोआर मिली जुलियै बौह्न्नें ते परोआर सारे जेल्लै मिली जुलियै बौंह्दे ते किन्ने खुश होंदे कन्नै इक ब्हान्ना लभदा ऐ तेहार बनाने दा ते कन्नै भैनें भ्राएं ते मां प्यो कन्नै मिलने दा इक ब्हान्ना बनाए दा ते सारे गै इस्सी बड़ा शैल मनांदे साढ़े हिन्दू तेहार सारें तेहारें कोला साढ़े हिन्दू हिन्दू धर्म दे जेह्ड़े तेहार न सारें कोला शैल न ते कन्नै सानूं एह् सुख शांति देने आह्ले भगवान दे बिच्च बर्त न सब बिच्च साढ़े अपने अ इ'यां मजे लैने आह्ले साढ़े तेहार न बिच्च बच्चे इंजाय करदे कन्नै सानूं भगवान दी मतलब एह्दे च असें जेल्लै भगवान दे बर्त रक्खनें जां इं'दे तेहार करनें असें गी शांति मिलदी